جی ہاں دہلی کے تاریخ میں کئی مشہور شخصیات اور رہنماؤں نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے ان میں سیاسی ادبی ثقافتی اور سماجی میدانوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں جنہوں نے دہلی کی شناخت ترقی اور سیاست کو نئی جہت دی ہے آئیے تفصیل سے ہم ان اہم شخصیات کا ذکر کرتے ہیں دہلی کی تاریخ میں اہم سیاسی سماجی شخصیات پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم آزادی کے بعد دہلی کو دارالحکومت بنانے جدید اداروں اور سائنسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے دہلی میں انڈیا گیٹ راجپتھ اور کئی جدید عمارات انہی کے دور میں تعمیر ہوئی ہیں دوسرا اندرا گاندھی بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم ان کے دور حکومت میں دہلی میں کئی ترقیاتی منصوبے شروع ہوئے